योग का अभ्यास करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए हम योग करते हैं तो हमारा जो शारीरिक स्वास्थय है वह बहुत ही अच्छा रहता है योग करने के बाद हमा हमें कम से कम पाँच मिनट तक रेस्ट करनी चाहिए सुबह उठ कर सबसे पहले आप फ़्रेश होकर योग करने बैठ जाएँ सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार करें सूर्य नमस्कार करने के बाद आप अन्य योग कर शकते हैं जैसे कि अनुलोम विलोम हैं और बहुत सारी योग आसन हैं आप सभी आसनों में बैठ कर अपनी योग को पूर्ण कर सकते हैं और योग करने के बाद आपको जो शारीरिक क कष्ट है आज शरीर में आपकी तकलीफ़ होती है योग से बहुत लोगों को लाभ हुआ है योग के बारे में हमें जान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को योग के बारे में बताना चाहिए जिससे कि योग से जो भी निवारण होता है और हमारे शरीर की सुवि असुविधाएँ होतीं हैं हमारे शरीर को कष्ट होता है और उनसे जो फ़ायदे होते हैं जो लोग योग करते हैं उनसे हमें और ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए और योग करने के बाद बहुत ही स्वस्थ शरीर रहता है स्वस्थ मन रहता है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रहेगा तभी हम अपने घर की कार्यों को पूर्ण करेंगे और घर के कार्यों को पूर्ण करने के बाद अपने परिवार और घर की देखभाल कर सकते हैं